हॅलो आं आं तुजें तें कितें आसा गे कसलीं झाडां आसा हें तें मात्शें सांग म्हाका मात्शें म्हाका झाडां हे जाय गे आनी तुजे कडेन हांवें पयली वेलें तें मागीर सांगता आतां कितें हाडला नवीन तुवें आं ब्लॅक ब्लॅक गुलाब

आं आनी हय

हांवें तुजे कडल्यान ते चिकुचें झाड व्हेल्लें आंब्याचें कलम वेल्ले आनी नीर पणस व्हेल्लो ते तिनूय बरें वाडना मगे ते कितें जाल तेका कसले कितें करपाचें तूं येवन पळयता थंय काय मागीर कितें ना जाल्यार सारें बी कितें आहा तें म्हाका सांग हेंच जायना तें तश्याक तशें आसा नाल्यार वर आनी ती मागीर पळय तेका कितें जालां ते आनी तुसरें दी आनी गुलाबाचीं थोडीं झाडां जाय बेश्टे सादारण अशे सादे गुलाब अशे मात्शे मोटे जावपाक जाय आं आनी बरीं तांबडी जासवंताचें फूल बी कितें आसल्यार बरीं जाता जाल्यार तीं जाय आशिल्ली थोडीं ना तीं कितें करता हेजें चिकूचें झाडाचें कितें करता आं आं आं आं

आं दिसाक चार खेपो आं हां हां आं सारें बिरें काय ना आं आगे हांव केन्नाय च्या पावडर बी उरता न्ही तो तेंका घातल्यार उपकारता नाल्या कितें अशीं भाजी बिजी खाऱ्याची बी कितें कितें उरता तें तें घातल्यार जाता आं आं आं हां आं हां

आं बरोबर आं हां आं हां आं हां हां आं आं बरें आं आं हां हां

आं हां हां हय त्या खातीरुच तीं केन्ना हाडपाचीं झाडां न्ही पावस केन्ना तेकलो पळय तेन्नाच हाडपाची मागीर तुका उदक घालपाचें आनी टँशन ना बेटो आळो मारून दवरपाचो आनी जालें मागीर मागीर तें आतां कितें जाता गरमेन आमी बी केन्नाय भायर बी वता नी ते उदक घालपाक विसरता दोन दोन दीस उदक पडना आनी तीं मागीर हें जाता जाम जाता पोंच्यान पावसान केन्नाय एक कितें लायता आसतना तें पावसान म्हजे हिसपान पावसान लायिल्ली बरी तीं

आं बरं बरं हांव मागी फोन करता तुका आनी येता मागीर आं बरें बरें